मेरे घर के बगीचे में बहुत सारे पौधे मैने लगा रखे हैं और उनकी देखभाल भी मैं करती हूँ बहुत अच्छे से देखभाल करती हूँ लेकिन कभी कभी मुझसे उनका पालन पोषण सही नहीं हो पाता है फ़िर मैं अपने अड़ोसी पड़ोसी पड़ोस में मेरे एक भाभी जी रहते हैं तो मैं उनसे कभी सलाह लेती हूँ की यह मेरे मिर्ची के पौधे में फूल तो आ रहे हैं लेकिन बी यह फल नहीं बन रहा मिर्ची नहीं आ रही तो क्या करूँ फ़िर उन्होंने भाभी जी ने बताया की उनका परागण नहीं हो पा रहा पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा इसलिए शायद फल नहीं बन पा रहा है तो मुझे उन्होंने कुछ विधियाँ बताई की उस पर थोड़ा आप ऐसे हाथ से कर दिया करो क्योंकि जैसे कीट होते हैं ना तो वह तो उस पर फूल पर बैठते हैं तो उससे पॉलिनेशन हो जाता हैं और कभी कभी मैं अपने मायके में भी फ़ोन लगा लेती हूँ मेरी मम्मी से पूछती हूँ क्योंकि उन्होंने उन्होंने खेती की है इसलिए उन्हें पता है की पौधे का स्वास्थ्य किस तरह बेहतर रहे फ़िर वह कभी कभी मुझे बताते की थोड़ा बाज़ार से खाद ले आओ वह डाल दो या घर में जैसे चाय की पत्ती आदि निकले ना तो वह सुखाकर डाल दो घर में साग सब्ज़ी के छिलके निकलते हैं ना उसको पानी में डालकर वह पानी डाल दो तो उससे तुम्हारे पौधे अच्छे से बढ़ेंगे और उनमें फूल भी आएँगे फल भी आएँगे मेरी दादी सास हैं वह भी मुझे बताती हैं कभी कभी की वह बताती है की राख जो होती है अपनी राख को अगर उस पर डाल दो ना तो छोटे छोटे जो कीड़े लग जाते हैं पौधों पर ब्लेक ब्लेक कलर के तो वह भी उससे साफ़ हो जाते हैं क्योंकि तुलसी पर बहुत कीड़े लगते हैं ऐसे तो मेरी दादी सास अक्सर उस पर राख छिड़क देती है तो उससे वह कीड़े सब नष्ट हो जाते हैं और तुलसी ए के अच्छे बड़े बड़े पत्ते और अच्छी स्वस्थ तुलसी मेरे यहाँ पर लगी हुई है तो मेरी दादी सास से भी मैं कभी कभी सलाह ले लेती हूँ